ہاں ہیلو گیس ایجنسی سے بات ہو رہی ہے میں نے اپنا گیس بک کیا ہے لگ بھگ ایک ہفتے ہو گئے ہیں یار اس کا ابھی تک نہیں بکنگ کا کچھ میسج آیا ہے اور نہیں ابھی تک کچھ آیا ہے خیر بک ہو جانے کے بعد کال وغیرہ آتی ہے سر وہ بھی نہیں آیا ہے آپ لوگ کیسے کام کر رہے ہیں سر پریشانی بھی ہوتی ہے یس سر میرا نام محمد نوشاد ہوا

میرا آدھار کا لاسٹ ڈجٹ ہے چوالیس اڑتالیس

اوکے اوکے سر سر میں نے اس سے پہلے بھی شکایت کی تھی سر لیکن اس میں کوئی سدھار نہیں آئی ہے سر

سر مجھے پریشان ہونا پڑتا ہے بار بار آنا جانا کرنا پڑتا ہے سر اس کا کوئی سلوشن نکالیں جی سر یہ دوسری بار ایسا ہو رہا ہے سر کہ میں نے آنلائن کیا ہے لیکن گھر پہ گیس ابھی تک نہیں پہنچی ہے اس کا کوئی ایسا سلوشن نکالیں جو بار بار مجھے پریشان نہ ہونا پڑے یس سر بار بار مجھے ایجنسی میں کال کرنا پڑتا ہے حالانکہ جو پہنچانے آتے ہیں وہ تو کال کر نہیں پاتے ہیں یس سر یس سر اس کا سلیوشن کیا ہوگا سر

سر آپ کے ٹیم بڑے بد سلوکی سے بات کرتے ہیں آتے بھی ہیں تو کہ ایجنسی میں جاؤ یہاں جاؤ یہ جاؤ یس سر ہاں سر آپ ان سے بات کر لیں اور بات کر کے مجھے انفارم کر دیں اور مجھے اس کی بہت ضروری ہے اس لیے جلدی دے دیجیے

ہاں سر وہ گیس والے میں نے اس کو کال کیا تھا پرسنل نمبر سے لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کا نمبر ابھی لگا نہیں ہے آپ کا گیس ابھی آنلائن نہیں کیا گیا ہے تو ایکسیپٹ نہیں ہوا ہے سر اسی لیے یہ لوگ کوئی رپلائی نہیں دے رہے ہیں